हेलो हलो जी हमको पूछना हम पेरेंट्स अमन के पेरेंट्स बोल रहें जी हमको मतलब उसके लिए छुट्टी चाहिए था थोड़ा सा दस दिन का कम से कम

दस दिन का समझ रहें मतलब लेकिन उसका भाई का आपने भाई का शादी है तब अपने भाई की शादी में तो उसको छुट्टी चाहिए हाँ डिस्टर्ब तो हो जाएगा लेकिन अब अपने भाई की शादी है तो आना उस मतलब जाना पड़ेगा उसमें थोड़ा काम उम भी रहता ही है नहीं कोई बात नहीं है छुट्टी का उसके बाद ऊ हम मैनेज करवा मैनेज कर लेगा पढ़ाई उसका छूटेगा हम समझ रहे हैं लेकिन वह नोट्स वोट्स एक्सचेंज कर कर लेगा उ मैनेज उसके टीचर भी मतलब कोचिंग के टीचर भी पढ़ा देंगे कोशिश तो हम दें छुट्टी तो उसको पाँच दिन बाद चाहिए अभी पाँच दिन आएगा

बोल देंगे उसको ऊ वैसे भी कर लेगा एकदम से हो जाता है अउसे एग्जाम भी उसका नज़दीक ही है एग्जाम मार्च में ही होता आपका अप्रिल में जी जी अब क्या करें इसी समय फिक्स हुआ है उसका शादी उसके भइया का बड़े भैया तभी उसका रुक मतलब अभी छुट्टी चाहिए कोई बात नहीं उसको बोल दिए हैं मैनेज उनैज करना ही पड़ेगा बाद में

नहीं कोई बात नहीं इस बार तो पता ही है कि अपना ही रीजन है अब दिक्कत इसमें क्या होगा

जी जी समझ रहें थोड़ा छूट ऊट जाएगा वह समझ रहें उसके बीच में मस्ती मज़ाक होगा फ़िर थोड़ा पढ़ाई से मन भी हट सकता है लेकिन अब करना पड़ेगा ही

हाँ अभी लेकिन यह अभी पाँच दिन जाएगा पाँच दिन अभी जाएगा पाँच दिन बोलेंगे मेहनत करेगा अपना फ़िर उसके बाद जब दस दिन हो जाएगा फ़िर बोलेंगे मेहनत करो दस पन्द्रह दिन

आप तो टीचर ही हैं ठीक है तब ठीक है